हमारे लिए ड्राइंग का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू ये है कि सबसे उसे सबसे पहले ड्राॅइंग के लिए चित्र का खाका तैयार करना पड़ता है खाका बनाना सबसे मुश्किल है हम इससे निपटने के लिए कोई अन्य खाकों को देखकर कई बार प्रैक्टिस करते हैं ऐसी चीज़ हमने बहुत सी ड्राॅइंग बनाई है इसमें मुश्किल आती है जैसे उसके मुँह का चित्र बनाना मुँह का चित्र बनाने में उसके जैसा जैसा चित्र बनाना पड़ता है हमें कुत्ते और हाथी के चित्र बनाने में कब कई बार मुश्किलें आईं हैं जैसे कुत्ते की बनावट को अलग होती है छोटी बनावट के आधार पर उन्हें चित्र बनाना पड़ता है तथा हाथी को हाथी के बनावट के आधार पर चित्र बनाना पड़ता है हाथी की सूंड और दांत चित्र बनाने में भी हमें बहुत बार मुश्किलें आईं हैं तथा